جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے آرینٹ پبلک اسکول میں اوریٹنگ کے پروگرام میں حصہ لیا تھا اور میں نے تقریر کی تھی اور میرے تقریر کا موضوع تھا انڈین فریڈم انڈیا انڈیاز فریڈم ہندوستان کی آزادی تو میں نے اس میں حصہ لیا اور میں نے ہندوستان میں جتنے بھی حالات پیش آئے سترہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک اور جو بھی قربانیاں رہی ہے میں نے اس کو وہاں پر بیان کیا سترہ سو ستاون سے لے کر کے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے انیس سو سینتالیس تک اس کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا اور وہ پروگرام بہت ہی اچھا تھا اس پروگرام میں میں نے بتایا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یا اسی طریقے سے اس کے بعد ٹیپو سلطان یا اسی طریقے سے اس کے بعد بہادر شاہ ظفر اور اس کے بعد دیگر لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہے اسی طریقے سے دیگر لوگ جو ہے جیسے کہ شہید اشفاق اللہ خان صاحب اور دوسرے لوگوں کے بھی چیزوں کو بتایا اسی طریقے سے ہندوستان میں بریٹش کا جو قبضہ ہوا اس کے اوپر بھی میں نے ایک تفصیلی روشنی ڈالی تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور جو ایگزامینر تھے ممتحن تھے انہوں نے مجھے سو نمبر دیے اور میں میں نے ٹاپ کیا تھا اور وہ دن ایسا تھا کہ میں پورا پورے ویک اس کی خوشی محسوس کر رہا تھا بہت ہی اچھا لگا کیونکہ اورینٹ پبلک اسکول ایک بڑا اسکول تھا اور وہاں ہزاروں لوگ تھے پارٹیسپینٹ اور ہزاروں پارٹیسپینٹ کے اندر میری جو ہے پوزیشن آئی تھی اور بچپنا تھا بچپنے کے وجہ سے اس خوشی کا اندازہ ابھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے میں بہت ہی خوشی فیل کر رہا تھا میرے پریوار کے لوگ میرے ماں باپ میرے چاچا وغیرہ سبھی گھر پر بہت ہی اچھا محسوس کر رہے تھے اور میں آج بھی جب اس چیز کو یاد کرتا ہوں تو ایک بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے اسکول میں میں نے پرفارمینس کیا تقریر کی اور مجھے اول پوجیشن ملی تھی